डोगरी इक बड़ी गै पुरानी ते बड़ी गै मिट्ठी आखदे ना भाशा ऐ ते लेकिन एह् बड़ा दुखद ऐ कि डोगरी गी प्रमोट कीते जाने आस्तै ते जां इसी बचाने आस्तै पिछलें काफी सालें दा कोई खास कम्म नेईं होआ ऐ ते जदूं कोला डोगरी अठमें शड्यूल च गोरमैंट ने लेयांदी दी ऐ ओह्दे बाद गै थोह्ड़ा थोह्ड़ा

कुसै ने डोगरी कि'यां सिक्खनी कि'यां समझनी ते कि'यां उसी अग्गै लेईयै जाना ते जेह्ड़ा बैस्ट तरीका ऐ डोगरी गी जिसी आखदे ना प्रमोट करने दा अपनी इस भाशा गी प्रमोट करने दा ओह् एह् ऐ कि अस अपने बच्चें गी डोगरी सिखाचै अपने घरें डोगरी बोलचै अस शर्म नीं करचै डोगरी बोलगे ते लोक स्हानूं केह् आखङन जां कियां आखङन कि पुराने कुछ आक्खी लैओ ते पंदरां कोला बीह् साल शा पैह्लैं तुस दिक्खी लैओ ते इक ऐसा चलन इत्थै चलेआ ऐ साढे जम्मू कश्मीर च कि लोकें डोगरी बोलना गै छड़्ड़ी ओड़ी उ'नें गी लग्गेआ कि अगर अस डोगरी बोलगे ते असें इ'यां गवार लग्गना जां असें पिछड़े दे लग्गना जां लोकें साढ़े पर हस्सना मिगी एह् गल्ल समझ नीं आई कि एह् गल्ल साढ़े दिमागे च कि'यां आई क्यूंकि एह् गल्ल साढे दिमागै च तांहियैआई कि जेल्लै स्हानूं एह् दस्सेआ गेआ कि डोगरी बोलना एह् कोई बड़ी शान दी गल्ल नीं ऐ लेकिन हुन जेह्ड़ा समय ऐ ओह् बदला दा अस जेह्ड़ा चाह्नेआं साढ़ी डोगरी गी ओह्दी जेह्ड़ी खोई दी पैहचान ऐ ओह् वापिस मिलै एह् तांहयैं होई सकदा जिसलै साढ़े बच्चे घर च डोगरी बोलन डोगरी भाशा डोगरी साहित्य डोगरी लोक नृत्य डोगरी कला डोगरी जेह्ड़ी आखदे ना कला कृतियां इ'नें गी बढावा दित्ता जा जह्ड़े लोक गायक न उ'नैं गी बढावा दित्ता जा सरकार उ'नें गी प्रोत्साहन देऐ उं'दे प्रोग्राम करा ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ इक सब्जैक्ट दे तौर पर विशे दे तौर पर सारे स्कूल काॅलेज ते यूनिवर्सिटी च होनी चाहिदी ते उत्थै जेह्ड़े मते कोला मते बच्चें गी प्रोत्साहित कीता जाना चाहिदा कि ओह् अपनी गी पढ़न जां फिर आक्खी सकदे ओ कि कम से कम इक लैंगुएज ते बच्चें गी पढ़ना जेह्ड़ी कम्पलर्सी होनी चाहिदी जेह्ड़ी कि थोह्ड़ी अपनी मातृ भाशा ऐ ठीक ऐ ना ते साढ़ी मातृ भाशा डोगरी ऐ ओह् पढ़ना बच्चें गी जोह्ड़ा कम्पलर्सी होना चाहिदा ते डोगरी प्रमोट कि'यां किता जाई सकदा डोगरी इ' जां प्रमोट करी जाई सकदा पैह्ली गल्ल ते सारें डोगरी बोलन घरें दे बच्चें कोला शूरू करनी चाहिदी दूई गल्ल ऐ जेह्ड़ा डोगरी साहित्य ऐ

ते गोरमैंट दी तरफों इक कोई ऐसी मुहीम चलानी चाहिदी जेह्दे च कि डोगरी दे जिन्ने बी पुराने तुस दिक्खो जी डोगरी दी लैंगुअज दे बड़े सारे बड़े बड्डे लेखक न जिनें गी पद्म श्री मिले दा लेकिन ओह् इन्ने मतलब कि इ'यां पिच्छै पिच्छै रौंह्दे न कि उं'दी जेह्ड़ी साहित्य ऐ नार्मल लोकें तगर ते पुज्जीं नीं पांदा उं'दी किताबां उं'दे कोल गै रौंह्दियां जां कुदै खास जगह् पर होनियां जि'यां आक्खी सकदे

गी डगरी कन्नै लगाव होऐ ते एह्दे आस्तै बी गोरमैंट गी सोचना चाहिदा कि इस तरह् दा कोई कोई इक सैल बना जां कोई ड़िपार्टमैंट बना जेह्ड़े डोगरी दी प्रमोशन च खासकर अपना योगदान देऐ ते डोगरी उत्थान होऐ